सानस्रिनाय सोलोंजेननोबा दैयाव ओंखारनायनि सिगां बडि खौ एसे वार्म आप खालायजेननांगौ आरो सानस्रिनाया गिबियावहाय थौले दैयाव सोलोंनाया मोजां मानोहोमबा नोङो गोथौ दैयाव सोलोङोबा माखासे रिक्स फेक्टर्स फोर थायो बेहाय जे जुदि एक्सपोर्ट नि आन्दाराव एक्सपोर्ट नि गायडेन्साव खालायोबा बे आलदा जायो नाथाय जुदि निजा सोलोंनो सानोबा दै थौलेयाव सोलोंजेननाया मोजां मानोहोमबा नोङो बिना एक्सपोर्ट नि गायदेन्स नोङो रिक्स दै गोथौआव रिक्स लानाया मोजां नङा बे मोनसे रिक्स फेक्टर बे मोनसे जिउनि थाखाय मोनसे डेन्जराज इम्पेक्ट क्रियेट खालामनो हागौ दा सानस्रिनाया गोबां हेल्थ बेनिफिटस दं नाथाय फोर्स्ट आव सानस्रि जेननाय सोलोंजेनोबा आंनि अपिनियना जाहैबाय सासे एक्सपोर्टिस नि आं गायडेन्साव एक्सपार्टिसनि आन्दार आवहाय सोलोंजेननांगौ थौले दैयावनो सोलोंजेननांगौ लासै लासै जेब्ला बडि या स्टेमिना बा ब्रिडिं हेबिटस फोरखौ केपचार खालायनो हायो होमबा गोथौ दैयाव खालायनो हायो